بچوں کی صحیح پرورش کے لیے اسے ٹی وی شو دکھانا چاہیے تاکہ وہ آگے چل کے ہمارے ملک کا نام روشن کرے اور اور بہت سی ٹی وی شو ہے جسے ہم سبسکرائب بھی کریں اور فالو بھی کر رکھے ہیں اور اسے تعریف بھی ہمارے گھر والے کرتے ہیں جب بچے پڑھیں گے لکھیں گے تبھی تو ہمارے ملک کے نام روشن کریں گے اور سبھی کے نام روشن کریں گے اپنے گھر والے کے نام روشن کریں گے ٹی وی شو دیکھنے سے بچے کا دماغ کھلے گا اور زیادہ پڑھے لکھے گا تو ہمارے ملک کا نام روشن کرے گا اور نام روشن کرے گا تو ہمارا بھی فائدہ ہے اس میں جو ہمارے گھر کا نام روشن کرے گا اپنے باپ دادا کا نام روشن کرے گا گھر کا نام روشن کرے گا جتنا زیادہ بچہ کو تعلیم دیں گے اتنا زیادہ بچہ نام روشن کرے گا اور ہمارے دیش کا ہمارے ملک کا نام روشن کرے گا اور بہت ایسے چیز ہے جو بچے کو پرورش دینی چاہیے آن لائن جیسے ہوگا آن لائن پڑھائی ہو گیا تو آن لائن پڑھائی دینے سے بچے جلدی پڑھتے ہیں اور جلدی کامیاب ہو جائیں گے تو نام روشن کریں گے ہمارے ملک کا نام روشن کریں گے بچے کو اگر ٹی وی شو دکھایا جائے تو بچے کا دماغ کھلے گا اور اس سے بچہ جلدی پڑھے گا اور بچہ جلدی پڑھے گا تو ہمارے ملک کا نام روشن کرے گا اور نام روشن کرے گا تو پھر ہم لوگ کو بھی بہت اچھا لگے گا جی ہمارے بچے پڑھ لکھ کر نام روشن کرے دیش کا اپنے گھر کا اپنے محلے کا نام روشن کرے گا بچہ کو جتنا پڑھائیے لکھائیے تو اس سے اتنا ہی زیادہ بچے کا دماغ کھلے گا اور بچہ کا جتنا دماغ کھلے گا تو اتنا ہی زیادہ بچہ پڑھے گا اور پڑھے گا تو ہمارے ملک کا نام روشن کرے گا نام روشن کرے گا اور ہمارے اور ہمارے دیش کا نام روشن کرے گا تو بچے کو ٹی وی شو اور آن لائن پڑھائی کرائیے اور ہم بہت ایسا چینل ہے جسے ہم بھی فالو کرتے ہیں اور ہمارے گھر والے بھی فالو کرتے ہیں تاکہ بچہ کیونکہ آن لائن تعلیم پہ بہت اچھا پڑھاتے ہیں اس لیے ہم لوگ فالو کرتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں تاکہ بچہ پڑھے اور ہمارے ملک کا نام روشن کرے